اس علاقے کے لوگ جدید دنیا میں اپنے مذہب سے اس طرح جڑتے ہیں جیسے پوجا یا مندروں کے آن لائن درشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اجتماعی تقریبات میں وہ ثقافتی اور مذہبی تہواروں کا اہتمام کرتے ہیں اور ان میں شرکت کرتے ہیں جیسے چھٹھ پوجا نوراتری اور دیوالی جو کمیونٹی کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور نوجوان نسلوں تک روایات منتقل کرتے ہیں اسی طرح مذہبی ادارے کئی سارے ہیں جس میں مندر گرودوارے اور مساجد وغیرہ ہیں جو روایتی اقدار اور کو برقرار رکھتے ہوئے روحانی رہنمائی اور سماجی خدمات پیش کرتے ہیں اسی طرح آن لائن وسائل آج کے زمانے میں کافی سارے ہیں جو اپنے عقیدے سے جڑے رہنے کے لیے مذہبی تعلیم کے لیے ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں جیسے آن لائن ٹیٹوریلس ایپس اور سوشل میڈیا گروپس وغیرہ اسی طرح اس علاقے کے لوگ بین المذاہب مکالمہ بھی کرتے ہیں مشرقی دہلی کے متنوع آبادی مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور احترام کو فروغ دینے کے لیے بین المذاہب بات چیت بھی کرتی ہے اسی طرح ثقافتی امتزاج یعنی وہ اپنی مذہبی عقیدت کے اظہار کے لیے موسیقی اور رقص جیسی جدید آرٹ کی شکلوں کو اپناتے ہیں جو روایتی اور عصری طرزوں کا ایک انوکھا روایتی اور عصری طرزوں کا ایک انوکھا امتزاج بناتے ہیں اسی طرح مذہبی تعلیم سے جڑے رہنے کے لیے باقاعدہ آج کل جا جا اسکولوں کے اندر اور کالیجز کے اندر مذہبی علوم پر کورسیز پیش کیے جاتے ہیں جو نوجوان نسل کو اپنے ورثے کے ورثے کو سمجھنے اور اسے جدید دور کے مطابق ڈھالنے کے قابل بناتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ جدید دنیا میں اپنے مذہب سے جڑتے ہیں یہاں کے لوگ